हाँ हमर घरमे जे साप्ताहिक अखबार आबैत छै ओकरामे बच्चाके लिए एक अलग सेक्शन छै लेकिन अऽ ओकरामे मनोरञ्जन कार्यक्रम ईसभ दिअ दिअ रहैत छै तऽ ई ई सभके सेक्शन तऽ ईसभ बच्चोके लिए हँ उपयोगी सा खेल कूद जे जेनाकि सुडुको तऽ बच्चाके ईसभ दिमागी क्षमता बढ़ाबैत छै ओकरामे जे कुछ पजलबाला गेमसभ रहैत छै तऽ ई बच्चासभके दिमागी क्षमता बढ़ाबैत छै जेकरा कि बच्चा लोकके सोचयमे सोचने की शक्ति ज्यादा बढ़ैत छै तऽ ईसभ सेक्शन अच्छा छै